हमारे यहाँ सांस्कृतिक परंपरा परंपरा पीछे से ही आ रही है पूर्वजों से ही आ रही है जिसको हम लोग निभा रहे हैं अभी कोई भी कार्यक्रम घर में शुरू शुभ कार्यक्रम घर में जब शुरू होता है तो उसमें सत्यनारायण भगवान का पूजा और सत्यनारायण भगवान की पूजा में भी सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है शुभ कार्यों में और हर तरह से उस कार्य को करने के लिए यहाँ लोग अपनी प्रथा को निभाते हैं जैसे विवाह मुंडन या घर में प्रवेश गृह प्रवेश यह सारी सुविधाएँ जो हैं यह सारी व्यवस्था करने से पहले इस परंपरा को निभाया जाता है देवी देवताओं की पूजा भी होती है हर तरह से इस विषय पर काम होता है यह हमारे यहाँ की प्रथा है और हम लोग जो है सो इस प्रथा को लेकर चल रहे हैं